ابھی جو ہے ٹیکنالوجی اس وقت میں بہت ترقی کر رہی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے ٹیکنالوجی سیکھ لی اس نے جو ہے دنیا کو مٹھی میں کر لیا آج سے دس سال پندرہ سال پہلے ٹیکنالوجی اتنا ڈویلپ نہیں کیا تھا اس وقت جو ہے ٹو جی کا موبائل چلتا تھا تو لوگ ٹو جی میں نیٹ چلاتے تھے بہت سلو چلتا تھا اور اور موبائل بھی چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا اور کیپیڈ والے موبائل ہوتا تھا جس میں سب کچھ کرنا پڑتا تھا دیکھنا پڑتا تھا لیکن اب اتنی سہولتیں ہو گئی اتنی ٹیکنالوجی آ گئی کہ فور جی فائب جی چلنے لگا جس کے وجہ سے لوگ نیٹ بہت آسانی سے سرفنگ کر پاتے ہیں اور کمپیوٹرس لیپٹاپس پہلے بڑے برے کمپیوٹر ہوتے تھے جس کو ٹیکنالوجی کے آنے کے وجہ سے کمپیوٹر چھوٹا ہوتا گیا اور ابھی بہت خوبصورت خوبصورت لیپٹاپس آ رہے ہیں جس میں جو بہت ویٹ بھی نہیں ہوتا ہے بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے اچھے اچھے موبائل موبائلس آ رہے ہیں اور بھی بہت سارے ٹیکنالوجی میں بائیکس بائیک میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے کارس میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور اسٹیشنز میٹرو اسٹیشنس پہ ایسی ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی پرپز کے لیے ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا ترقی کر رہا ہے اس ترقی کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں